ہیلو پیزا ہٹ سے بات کر رہے ہیں جی ہم نے اوڈر کیا تھا تین پیزا ہاں وہ کب تک ڈیلیور ہو جائے گا ابھی ایک گھنٹہ لگے گا ٹھیک ہے اس پہ ہم نے تین پیزا اوڈر کیا ہے کیا اس پہ کوئی کوپن یا پھر کوئی ڈسکاؤنٹ الاؤ مطلب کچھ اس پہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے کیا جی اس پہ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کوپن کوپن تو نہیں ہے ابھی کوئی اچھا تو کیا جب ڈلیوری ٹائم میں کیش آن ڈلیوری میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس ٹائم میں وہ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ سر ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیا تین پیزا وہ بھی لارج سائز پیزا آرڈر کیا ہے ارے کم سے کم ففٹی پرسینٹ فورٹی ففٹی پرسینٹ تو چاہیے ہی چاہیے جی تو اب دیکھ لیجیے